हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी उमत्या कळश्यार उदक कुत्र्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच काळीज धडधडपाक लागप जीव वयर सकयल जावप दोळे भरून येवप काळीज तोंडान पावप